पेंट करण लाइ आर्ट ठाहिण लाइ केॾीमहिल त मां जीअं ड्रॉइंग कापीअ ते ठाहींदी आहियां केॾीमहिल जीअं सिनरी अगरि बकरम वारे कपिड़े ते ब्रश ऑइल पेंट ईअं सभु घुराए करे गुल ऐं या सिनरियूं मतिलबु जेण जंंहिं हिसाब सां मूड हूंदो आहे जीअं वेठे वेठे जीअं त मां कमी कुझु स्टोरीअ वांगुरु ईंदो आहे त स्टोरीअ वांगुरु ऑइल पेंट सां ईअं ठाहे करे वरी कपिड़े ते सुठी जीअं बकरम ते सुठी सिनरी ठाहे वरी उन में पेंट कंदी आहियां वरी पोइ फ्रेम ऐं ईअं नाते फ्रेमिंग कराए वरी सिनरीअ वांगुरु ठाहे भिति ते ईअं पंहिंजे कमिरे में टंगदी आहियां स्टेशनरीअ जो सामान त मां भरिसां ई हुते आहे असांजे हुते दुकानु आहे उन खां ई वठंदी आहियां स्टेशनरी डिवारे खां ऐं बाक़ी जो को सुठे सिनरी विनरी ठाहिणी हुजे त केॾीमहिल ऑनलाइन घुराईंदी आहियां केॾीमहिल ॾिसी करे कंहिंखां हिते पुछी साहेड़ियुनि वाहेड़ियुनि खां थोरो पतो करे कि किथे सुठो सस्तो सामान सुठो बि ऐं सस्तो बि मिले थो त पुछी करे थोरो परे वञी करे हुतां वठी ईंदी आहियां जीअं मतिलबु सुठो लॻे ॾिसण में बि सुठो लॻे कि माण्हू वाह वाही कनि उन हिसाब सां कंदी आहियां महांगो बाक़ी न महंगाई त ॾिसो आहे कॾहिं कॾहिं ठॻिजी वेंदी आहे कॾहिं कॾहिं सुठो सस्तो सामान मिली वेंदो आहे कॾहिं ऑनलाइन ॾिसंदी पई आहियां कॾहिं ऑनलाइन खां शइ सुठी सस्ती मिलंदी आहे त हुतां घुराए वठंदी आहियां